مئو ضلع میں اہم صنعتیں یا معاشی ڈرائیور یا ضلع میں پھر فیکٹری یا کمپنیاں ہیں ہمارے یہاں مئو میں زیادہ تر ساڑی کا پروڈکشن کیا جاتا ہے ہمارا ملک ساڑی کے پروڈکشن کے لیے فیمس ہے یہاں پر ہرقسم کی ساڑی یہاں بنائی جاتی ہیں بنارسی ساڑی کشمیری ساڑی ریشمی ساڑی سوتی ساڑی ہر قسم کی ساڑی بنائی جاتی ہے ہمارا مئو ساڑیوں کے معاملے میں بہت آگے ہے ہمارے مئو میں ہر قسم کی ساڑیاں اویلیبل ہیں آپ جس قسم کی بھی چاہیں اویلیبل ہیں اور ہر گھر کے ہر گھر کے لوگ اس ساڑی کو بنانے میں مدد کرتے ہیں